گوتم بدھ ضلعے کے اندر بہت ساری جگہ گھومنے پھرنے کے لیے اور بہت ساری ایسے مالس ہیں یا سیاستی کا مقامت ہیں جہاں ہم لوگ جاتے ہیں گھومتے ہیں خاص طور پر چھٹیوں کے دن یا تہوار پر بچے جاتے ہیں گھومنے کے لیے جیسے کہ ہمارے یہاں پر گوتم بدھ ضلع کے اندر لاوجک سٹی سینٹر مال ہے بہت خوبصورت مال ہے میں دو یا تین بار جا چکی ہوں وہاں پر بہت شاندار مال ہے اس کے علاوہ ڈی ایل ایف مال بھی بہت خوبصورت ہے بنا ہوا ہے جب میں پہلی بار گئی تھی تو میں دیکھتی ہی رہ گئی اتنا خوبصورت اور لاجواب بنا ہوا تھا اور اس کا ہر فلور بہت خوبصورت تھا اندر سے بھی بہت زیادہ اچھا تھا اور باہر سے بھی بہت زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا تھا